دہلی ایک ایسا شہر ہے جہاں قدیم روایات اور جدید طرز زندگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہاں کے لوگ اپنی روایتی ثقافتی اقدار کو جدید تفریح انداز کے ساتھ اس خوبی سے ہم آہنگ رکھتے ہیں کہ دونوں پہلو ایک دوسرے کو مکمل کرتے نظر آتے ہیں روایتی ثقافت کو قائم رکھنے کی طریقے لوگ مذہبی تہوار جیسے دیوالی عید ہولی اور دیگر گرو نانک جینتی وغیرہ کو پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں پرانی حویلیاں بازار جیسے چاندنی چوک اور درگاہیں آج بھی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے لباس میں لوگ اکثر تہواروں پر روایتی کپڑے پہنتے ہیں جیسے ساڑی شلوار قمیص کرتا پاجامہ وغیرہ زبان شاعری قوالی و دستکاری جیسے عناصر کو خاندانوں اور کمپیوٹرز میں زندہ رکھا جاتا ہے جدید تفریح انداز کو اپنانا نوجوانوں نسل سنیما شاپنگ مالس آنلائن گیمس اور کیفے کلچر سے خوب لطف اندوز ہوتی ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹفارمس کے ذریعے لوگ حالات اور فنون لطیفہ کو اپناتے ہیں